मेरा रुझान बचपन से ही इलेक्ट्रिक चीजों में रहा है इसलिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें सही करने का बहोत ही शौक़ रहा है बचपन से ही मैं उन्हें खोल कर देखता था धीरे धीरे ये रुझान मेरा कब शौक़ में बदल गया शौक़ कब बिज़नेस में बदल गया धीरे धीरे मैं इस काम में डूबता चला गया आज मुझे लाइट का काम करने में बहोत अच्छा लगता है मशीने सुधारने में कोई नई मशीन मुझे मिलती है तो वो मैं बड़े चाव से उसे खोलता हूँ और उसे सीखने की कोशिश करता हूँ और उसे सुधरता हूँ मुझे बहोत ही पसंद है ये लाइट का काम करना और इस काम को करने में मुझे बहोत ही ज्यादा खुशी मिलती है बहोत ही अच्छा लगता है कोई नई मशीन अगर मुझे मिलती है उसको खोल सही करने में सीखने में समझने में बहोत ही आनंद आता है मुझे